हेलो ह्म्म अहाँके क्षेत्रमे समाज सेवामे केना सभ काम भऽ रहलै हेँ आओर केसभ आदमी काम करै छथिन अहाँके क्षेत्रमे मने जे अहाँके क्षेत्रमे समाज सेवामे कोनो कामके माध्यम से जे सामाजिक योगदान दैवला छथि लोग हुनकरसभके किछु नाम हेतै ने जेना केसभ छथिन की करै छथिन जेना चाहे अहाँ आओरकेँ कहीँपर कोनो जरूरी पड़लै जे सामाजिक योगदानके जरूरी होइ छै तऽ समाजसेवीमे अहाँके क्षेत्रमे के छथि जे कि नीक काम कऽ रहलखिन हेँ अच्छा छऽ ह्म्म आओर ओहि ठाम मतलब कि मनरेगामे लोकके रोजगार भी भेटैत हेतै तऽ मानि लिअ ओहो काम ताम करैत हेथिन हुनकोसभकेँ ने रोजगार भेटैत हेतै ओ काम भेने ह्म्म तैयो ओहिसँ मानि लिअ समाजमे जे छै से परिवर्तन छै ने ई सामाजिक कार्यसँ किछु परिवर्तन देखयके मिल रहलै हेँ लोकके सुगमता छै काममे आसानी हेतै लोककेँ मानि लिअ पुल बनि गेने सेहो ह्म्म आओर अभी जे छै से मानि लियौ अहाँ आरके नव कीसभ नया आओर एहिके अलावा काम मतलब कि सामूहिक विवाह वगैरह जे छै से कहीँ सेहो करबै लए एहन कोनो आदमी जे समाज मानि लियौ जे गरीब छै पच्चीस गो दस गो एगारह गो तऽ ओ एगारह गो कन्याके सामूहिक विवाह टाइपके कोनो काम ठीक छै ठीक छै